कोइ भी आदमी केकरो आपसमे लड़ाइ झँझट कैरि लैया जे दुनू पार्टी लड़ाइ झँझट करैया लोग बुलबै छै समझाबै छै तखन तऽ हँ हँ कहि देतै आओर कोनो ब्यक्ति कहलक नहि मानबै नहि मानबैनि बस ई एकरा कारण जे कि कोइ ब्यक्ति पञ्चके नाते मनेबे ने करतै कहबे ने करतै माननाइ नहि माननाइ ओ दुनू पार्टीके काम छियै एहि खातिर सरकार जे छै ग्राम कचहरी बनेने छै ग्राम कचहरीमे पहुँचै छै ओतौ हँ जी हँ जी कए लै छै लेकिन ओकरो जे छै लोग नहि मानै छै

आओर रख जेकरा कारण आपसमे लोग लड़ैत झगड़ैत रहै छै जेकरा कारण गलत गोटे सऽ फरिए लेबै जेकरा कारण बहुत क्षति होइ छै ओकरा बुझै समझै लए नहि आबै छै जे गाँव घरमे ही पन बैठके समस्याके समाधान कए ली जेकरा कारण ई जे क्षति ओकर दिखाइ नहि पड़ै छै जेतए नीढ़ छै मुफ्त मे एतए हमर समस्याके समाधान भए जाइ छै अहँकारीमे जुटल रहै छै जेकरा कारण जे छै कतेक पैसाके क्षति होइ छै न्यायालय जायमे आओर बहुत काम धन्धा खेती बाड़ी अपन छोरि कए जाय पड़ै छै मधेपुरा जेतय कि काम कमैतै अपना लिए अपना बाल बच्चा लए की मधेपुराके ओ वकील लए इसब दिखाइ नहि पड़ै छै गाँव घरमे ही समस्याके समाधान भऽ जाइ छै लेकिन माने तब तऽ एहि खातिर लोग अहँकारमे छै हँ जेकरा कारण सरकार सरपञ्च नियुक्त करलकैया उप सरपञ्च नियुक्त करलकैया पञ्च नियुक्त करलकैया जेकि लोकके जादे पञ्चके जमा नहि करए पड़तै आओर ओकरा भैलु नहि दै छै जेकरा कारण समस्यामे लोग अपने अपने जे छै उड़ल घुरै छै एहि खातिर गाँवमे केकरो कोइ बात नहि मानै छै एहि समस्यापर सरकारके आओर ग्राम कचहरीके पूरा ताकतो नहि देने छै पाबरो नहि देने छै जे कारण सरपञ्च उप सरपञ्च अपन पाबर नहि लगबै छै बस अपन हाजरी ग्राम कचहरीमे बनबै छै जाइ छै अगर वएह प्रशासन ओकरा ओतबी टा पुलिसबल दए देतै एकर लिखित पर कानून कानूनी कारबाइ भए जाय तब एक टा डर महसूस हेतै अभी गाँवमे थाना पुलिस चैलि जाइ छै डर महसूस होइ छै लेकिन ग्राम कचहरीके सरपञ्च चाहे उप सरपञ्च या पञ्चके केकरो डर महसूस नहि होइ छै एहि खातिर सरकारके ओकरा सरपञ्चके ताकत देना चाही बनाइयो देलकै आ पाबरो नहि देलकै आप

एहि खातिर सरकारके एहि पर नजर जाना चाही तब समस्याके ई गाँव समाजके समाधान हेतै एकरा लियए जे छै सरकारके तीन रूप सऽ एगदम ध्यान देना चाही